हाइक करने के लिए मेरा पसंदिता भू भाग जो है वो है पहाड़ी एरिया और उसमे साथ साथ झाड़ियाँ भी उगी हुई हो तो बहुत ही अच्छा नजारा हो सकता है ट्रैकिंग करने में ये रास्ता मुझे बेहद पसंद अता है क्योंकि इस पर चढ़ने से हमारा शरीर का पूरी हम एनर्जी चेक कर सकते हैं हमारे शरीर के हेल्थ को हम चेक कर सकते हैं हमारा हार्टबीट कैसा काम कर रहा हैं काफ़ी चीजें हम हमारे शरीर को लेकर इसमें चेक कर सकते हैं दूसरी बात जब हम चढ़ाई करते हैं किसी भी पहाड़ी पर तो उसपर चढ़ाई करते समय हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है आस पास हमें पैर जमाने के लिए कैसी ज़मीन चाहिए कहाँ पर हमें पैर रखना हैं तो हमें इस चीज़ों का बहुत अच्छा अनुभव होता है दूसरी बात जब हम ऊपर चढ़ते है धीरे धीरे पेड़ों के ऊपर जैसे जैसे चढ़ते रहते है तो एक जीत का अनुभव होने लगता है हमें ऐसा लगता है जैसे हम वाक़ई किसी छोटी पर चढ़ रहे हैं और वहाँ पर चढ़ने पर जो फ्रेश एयर हमें मिलती है वो बेहद पसंद आती है मुझे और दूसरी बात है जो अगर पहाड़ के आस पास जो सूर्यास्त होता है जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते है और शाम के टाइम में जो सूर्यास्त का समय है वो मुझे बेहद अट्रैक्ट करता है क्योंकि सूर्यास्त को जब हम देखते हैं तो धीरे धीरे सूर्या पहाड़ों के नीचे और बादलों से होता हुआ जब नीचे उतरता है तो आसपास पूरी लालिमा छा जाती है और सारा दिन धीरे धीरे धीरे धीरे अंधेरे की गिरफ़्त में आ जाता है ये मुझे बेहद पसंद आता है